काम के अलावा मेरा शौक़ है टीचर बनना मैं टीचर बन कर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ मेरा यही शौक़ है मैं अच्छे से सबको शिक्षा देना चाहती हूँ ताकी बच्चे आगे बढ़ें पढ़ सकें